कटाइमे बहुत अच्छा छै मनकरबा पूरा भऽ जाइ छथिन हुनका जे माँगै छथिन से हुआँके दै छथिन बहुत भी भीड़ लगै छथिन मेला हो रहल छथिन आओर अबै छथिन सब आदमी हुनका दर्शन करै छथिन प्रसाद चढ़ाबै छथिन जिनका जे माँगै छथिन ओसब हुनका पूर्ति भऽ जाइ छथिन हुनका जाकऽ सब अपन फिर हुनका चढ़ाबै छथिन इएहवला छै बहुत अच्छा मेला लागै छथिन जेना जेना चैतमे दुर्गापूजा होथिन बहुत भारी लगै छथिन अँ हँ जजुआरेमे लगथिन दुर्गापूजा